सा भारत आरो खोला भारतनि गेजेराव गोबां फारागथिफोर दङ जेरै गिबियाव राव सा भारतनि रावफोरा गाहायै इण्ड' आर्यान ओ रावफोर आरो खोला भारतनि रावफोरा गाहायै द्राभिदियान रावफोर जानाय लोंनायनि बेलायावबो सा भारतनि जानाय लोंनायफोरा जोबोद गुबुन ओ खोला भारतनि रुजुनायाव सा भारतनि जानायफोरा इसे मसला मसलि बांसिन जायो नाथाय खोला भारतनि जानायफोरा इसे गोखै आरो गाइखेर दाखायानो बिसोरनि गाहाय जाग्रा आदार ओ हारिमुनि बेलायावो ओ सा भारत आरो खोला भारतनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ बोथोराबो सा भारताव ओ गुसु बा बिरात गुसु आरो ओ गोलोम बोथोराव बिराद गोलोमनाय जायो नाथाय खोला भारताव जों नुनो मोनो बांसिनानो गोलोम बोथोर आरो गोजांनाया बिराद खम